हलो हा हा ॿुधायो तव्हां केरु था ॻाल्हायो इस्कूल जी टीचर आयो ॿुधायो मै मैडम ॿुधायो हा हा हा हा न मूंखे कोई ऐतराज़ु मुंहिंजो ॿार पढ़ी होशियारु थींदो त मां पाणि जाम ख़ुशि थींदमि मैडम बाक़ी जीअं तव्हां पढ़ाईंदा भले पढ़ायोसि कंहिं फे तकलीफ़ हुजेव त मूंखे ॿुधायो मां तव्हांखे बुधायंदमि छा करिणो आहे तव्हांजो बि हा हा अचेव ठीकु आहे वियारोसि भले पोइ हुन जी बस बस त सभनी निकिरी वेंदी पोइ अञा मूंखे तकलीफ़ थींदी न मैडम हा त बस में ईंदो आहे न मैडम पोइ मूंखे हा बस हली वेंदी त पोइ मूंखे मूंखे अचिणो ई पवंदो मूंखे ॿार खणनि वठण लाइ मूंखे अचिणो ई पवंदो न मैडम पोइ जीअं तव्हां मूंखे ॿुधायो न मैडम मां पाणे ई ईंदम पंहिंजे ॿार खे वठण लाइ तव्हां जीअं मूंखे ॿुधाईंदा मां तीअं कंदमि हा रोज़ बस में हा हा हा मैडम हफ़्तो वठी ठाहे ठाहे ॾींदीमांसि न भई या ॿाहिरां वठी ॾींदीमांसि कुझु त खाईंदो ॿा ॿार ठीकु आहे हा हा मैडम ठीकु आहे पोइ ठाहे ॾींदीमांसि घर मां कुझु जीअं तव्हां चवंदा तीअं कंदमि मां ठीकु आहे भाई भाई थैंक्यू महिरबानी महिरबानी मैडम मैडम महिरबानी हा हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे मैडम ठीकु आहे महिरबानी महिरबानी महिरबानी